हा मां माउंट आबू वई हुअसि घुमण माउंट आबू राजस्थान जी हिकु ई अहिड़ी जॻहि आहे जेको पूरो राजस्थान गरमु हूंदो आहे पर माउंट आबू हुते हेतिरो थदो हूंदो आहे की हुते सियारनि जे ॾींहं में बर्फ़ जमी वेंदी आहे हुते पहाड़ी इलाइक़ो पहाड़ी इलाइक़ो आहे ऐं हुते चढ़नि में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुते ॾाढी सीड़ियूं आहिनि मथे चढ़ण जे लाइ तव्हांखे ॾाढी सीड़ियूं चढ़णी पवंदियूं आहिनि वञी करे तॾहिं तव्हां पहाड़ ते चढ़ंदा त तव्हांखे पूरो शहर नज़रु ईंदो ऐं ॾाढो सुठो उहो मतिलबु उन जॻहि जो मां ॿुधाए नथी सघां ॾिसी करे केतिरो सुठो लॻंदो आहे ऐं हुतां जो सनसैट बि ॾिसणु लाइक़ु आहे ॾाढो हुते वञी करे मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो ॾाढो सुठो लॻियो